हम अपना समुदाय के अधिकतर बाहर जाते हैं अभी हाल में वहाँ गए थे मैहर धाम यम पी में है जो तो जा रहे थे तो इलाहाबाद में पहुँचे इलाहाबाद का दृश्य बहुत अच्छा था वहाँ का जो नैनी ब्रिज था और गंगा जी थीं जमुना जी थीं वहाँ देखके बहुत अच्छा लगा और फिर जाते समय वहाँ पे एम पी में भी पहाड़ है बहुत सारा पहाड़ है पहाड़ देखने में बहुत अच्छा लग रहा था तो हम लोग वहाँ भी गए थे मैहर में मैहर में मैया बहुत शारदा मैया जो हैं मैहर में बहुत ऊँची हैं मतलब बहुत सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर बता नहीं सकते कितना अच्छा लगा वहाँ बहुत अच्छा लगता है और हम लोग वहाँ गए थे मनगढ़ प्रतापगढ़ में है वहाँ एक कृष्ण जी का मंदिर भक्ति मंदिर है वहाँ पे हम लोग गए थे वहाँ दर्शन करने वहाँ बहुत ही अच्छा लगा था मतलब वहाँ का दृश्य बता नहीं सकते मतलब देखने लायक है वहाँ का दृश्य बहुत अच्छा था वहाँ का और वहाँ गए थे बेल्हा देवी वहीं वहाँ भी है प्रतापगढ़ में ही है वहाँ वहाँ भी बहुत नदी वदी है बहुत अच्छा लगता है वहाँ मतलब जहाँ भी जाओ मतलब आने मन ही नहीं करता और हम लोग वहाँ गए थे जबलपुर नर्मदा नदी नर्मदा नर्मदा नदी तो मतलब क्या ही बताएँ इतना सुंदर थी इतनी सुंदर थी नर्मदा नदी वहाँ पर घूमने लायक है सभी को भी घूमना चाहिए वहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा है वहाँ का दृश्य बहुत ही बहुत ही सुंदर है वहाँ पे वहाँ का निर्मल जल मतलब बहुत पहाड़े हैं मतलब बहुत सारे पहाड़ हैं और नाम से जो नर्मदा नदी है वहाँ का जल बहुत ही बहुत ही साफ़ है एकदम स्वच्छ है वहाँ पे वहाँ पे भी बहौत अच्छा लगता है हम लोग वहाँ जाते हैं और विंध्याचल भी जाते हैं वहाँ की वहाँ की भी दृश्य बहुत अच्छी है वहाँ पे जो है विंध्यवासिनी मैया वो भी बहुत सुंदर है मतलब कि जहाँ भी जाओ जैसे मन ही मोह लेता है हमारे यहाँ हमारे माइके में भी है हम लोग इलाहाबाद से हैं तो वहाँ भदोही में सीतमढ़ी धाम वहाँ तो वहाँ भी बहुत अच्छा लगता है सीता मैया है मतलब धरती में समाहित हुई हैं और मतलब ऐसी खड़ी हैं और शिव जी बहुत मतलब ऊपर से हैं उनकी जटा में जल गिर रहा है वहाँ भी देखा हनुमान जी तो बहुत बड़े हैं बहुत बड़े हैं वहाँ का दृश्य देखने लायक है वहाँ पे गंगा मैया है मतलब बहुत सारा है ऐसा कि जहाँ जाओ तो आने का मन ही नहीं करता ऐसी ऐसी जगह हैं वहाँ पे घूमने लायक बहुत अच्छी जगह हैं और मतलब कि जैसे हमारे यहाँ सेमराध नाथ हैं वहाँ भी शिव जी का मंदिर है गंगा जी हैं वहाँ भी वहाँ भी घूमने को बहुत अच्छा लगता है मतलब ये नहीं कह सकती कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ रुकने का मन करता है ऐसा लगता है वहाँ पे मतलब हर जगह घूमना चाहिए हमारे यहाँ समाधि बाबा भी हैं वहाँ पे है वहाँ तालाब वालाब है और मतलब जंगल में है ना तो जंगल बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे बीच मंदिर जो मंदिर है वो बीच जंगल में है तो वहाँ दृश्य भी बहुत अच्छा लगता है और दुर्गा देवी हैं वहाँ मतलब मैया हैं और कड़े हैं कड़े धाम जो हैं कड़ा धाम वहाँ पे शीतला मैया है बैठी हैं गधे पे वहाँ भी बहुत अच्छा लगता है मतलब चारों तरफ़ मेला ही मेला रहता है गंगा जी है वहाँ पर भी और रोड तो बहुत लगता है वहाँ का नज़ारा देखने लायक है वहाँ पे मतलब हर जहाँ चाहो तो बहुत ही लगता है बनारस में जाओ हम लोग काशी गए थे वहाँ पे भी बहुत अच्छा लग रहा था गंगा मैया अच्छी लग रही थी उसके बाद वहाँ का जो आरती होता है दिव्य आरती वहाँ का भी नज़ारा देखने लायक है वहाँ तो आने का मन ही नहीं करता ऐसा लगता है कि मतलब ये देखते ही जाएँ देखते ही जाएँ गंगा जी में भी नाव पे बैठके घूमते हैं हम लोग दर्शन करने जाके वहाँ का मतलब अब इतना मतलब स्वच्छ बना दिए हैं कि देखने का मन ही करता कि यहीं पे बैठे रहो यहीं देखते रहो यहीं में रंग जाओ इतना अच्छा लगता है वहाँ पे और बाकी तो हर जगह अच्छा ही है और अच्छा लगना भी चाहिए